हेलो दीदी आप अंजली दीदी बोल रहे हो ना पार्लर से मैं ये पूछ रही थी कि मेरे को है ना हेयर कटिंग करवानी है आप बताओ आपके पास कौन कौन सी कटिंग है कटिंग के बारे में बताइए ना कौन कौन सी स्टाइल है आपके पास मेरे को थ्री स्टेप में करवानी है वो कितने में हो जाएगी हाँ कलर करवाना लेकिन आप बताइए ना थ्री स्टेप वाली कितने में कटिंग हो जाएगी ओके और कलरिंग में क्या है कितना क्या रहेगा मुझे हाइलाइट करवाना है सामने से ओके मेरे को ब्राउन में करवाना है हाइलाइट और थ्री स्टेप कटिंग करवानी है नहीं नहीं ओके